काणकोणांत शिगमो हो खूब फामाद काणकोणांत शिगमो हो हो खूब बरे तरेन मनयलो जाता आनी तातूंत सांस्कृतीक विशय म्हत्वय आसा दुसरें म्हणल्यार काणकोणांत फुगडी हो खेळ खूब तरान मनयलो वता थळावे वेगवेगळे वाठारांत ताचो खुबसो पारंपरीक म्हत्व आसा